ہلو جی نمسکار جیب جی جی بتائیے

جی دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی ہم تو بہت اچھی کوالٹی کا کوالٹی کا سامان لگاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے

ارے آپ نے کہیں اور سے لیا ہوگا وہ میری ریسٹورینٹ کا نہیں ہوگا

کچھ ایک آت ایسا ہو گیا ہوگا ورنہ تو ہم لوگ تو بہت اچھی کوالٹی کا بریڈ وغیرہ سب سینڈوچ سب اچھی کوالٹی کا لگاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے

ارے سر آپ کسی اور ریسٹورینٹ میں تو نہیں چلے گئے ہمارے ریسٹورینٹ میں تو ہم بہت مطلب ہائجین رکھتے ہیں ہم اس کو بہت ایک دم نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں بالکل بالکل جی میں مسکان سے بول رہی ہوں

اچھا چلیے سر اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ سے سوری بولتے ہیں آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی

ٹھیک ہے ہم آپ کی آپ کی کمپلین کا ہم دھیان رکھیں گے سر پر آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجیے گا

ٹھیک ہے سی یو اچھا ٹھیک ہے سر دھنیہ واد